جی ہمارے علاقے میں ایک گھر ہے اور وہ ہماری نانی کا گھر ہے اکثر ہم لوگ چھٹی میں وہاں جانا پسند کرتے ہیں گرمیوں کی چھٹی میں اور وہ گرمی کی چھٹیوں کے لیے بہت ہی زیادہ اچھی جگہ ہے جگہ ہے اور میرے خاندان کے لگ بھگ لوگ وہاں گرمی کی چھٹی میں آتے ہیں اور ہم لوگ سب ساتھ میں ہماری کزنس ہوتے ہیں جتنے بھی بھائی بہن ہیں خالہ خالہ ماموں کے بیٹا بیٹی سب ساتھ میں گرمی کی چھٹی کو مناتے ہیں گرمی کی چھٹی کا الگ ہی مزہ ہے اگر وہ نانی کے گھر پہ ہو اور وہ جگہ بھی اتنی خوبصورت ہے کہ الگ ہی مزہ ہے وہاں کے جگہ میں اسی وجہ سے ہم ہم لوگ وہاں گرمی کی چھٹی میں جانا پسند کرتے ہیں ہمارے بھائی بہن ہم سب سارے کہ سب ان سب کے جب ایک ساتھ چھٹی ہوتی ہے تو ہم سبھی لوگ ایک ساتھ جانا پسند کرتے ہیں اور وہاں خوب مستی کرتے ہیں ہم لوگ وہاں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں بہت ہی شاندار جگہ ہے وہ اور بہت مزہ آتا ہے وہاں پہ ہماری امی وغیرہ بھی جاتی ہیں گھر کے سارے افراد جاتے ہیں اور بہت سارے انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ گرمی کی چھٹی تو نانی کے گھر میں ہی اچھی لگتی ہے